जय झूलेलाल हाण जे समय में अॼु जो साल हले पियो ॿ हज़ार पंजवीह त अॼु जे जमाने में गोबर सां घर लीपण जी प्रथा आहे हूअ त खतमु थी वियी आहे छो त सभिनि जे घर प सभिनि जा जो घर आहिनि हू पकिया पका ठहियल आहिनि ऐं हिन में फ़र्श वर्श लॻियल आहिनि त हाणे जे समय में गोबर जा घर लीपण जी जो प्रथा आहे हू त लॻभॻि तरोतर समाप्त ई थी वयी आहे पर पहिरीं जे जमाने में जॻह माण्हूनि जा घर कच्चा हुआ झोपड़ी हुई तॾहिं माण्हू पंहिंजो घर जो आहे हू गोबर सां लीपंदा हुआ हिनजा कई फ़ाइदा बि आहिनि पहिरीं जे जमाने में माण्हूनि जी मान्यता हुई जि गोबर जो आहे गोबर में माता लक्ष्मी जो वास थींदो आहे गोबर सां घर लीपण सां हुनजे घर में सुख शांती समृद्धी ईंदी आहे हुनसे हुनजा हुन जा जो घर आहिनि हू पवित्र थींदा आहिनि हिन मान्यता जे कारण पहिरें जे जमाने में लोग गोबर सां माण्हू गोबर सां पंहिंजा घर लीपंदा हुआ गोबर सां घर लीपण जा ॿिया फ़ाइदा हीअ बि आहिनि हिनसां घर में म मच्छर मक्खी कीड़ा कांटा जे ईंदा हुआ ही कोन्ह ईंदा हिनसां घर में शुद्धी थी वेंदी ऐं घर में गर्मीअ जे समय में गर्मीअ में गर्मीअ में जॾहिं तपातप गर्मी थी पए उन समय गर जो घर खे थद्दो रखण लाइ ठंडक रखण लाइ हुनमें गोबर सां घर पहिरें जा माण्हू लीपंदा हुआ छो त हुन समय ए सी कूलर पंखां हिनजी त कहिड़ी व्यवस्था हुई कोन्ह त गोबर ई घर खे उस सां गर्मीअ सां उस सां ऐं गर्मीअ सां प्रोटेक्ट कंदा हुआ